ہاں میں نے آسمانی واقعے کو ذاتی طور پر دیکھا ہے بہت پہلے ایک سورج کا گرہن تھا جس کو پورے گھر نے بلکہ اس واقعے کو دیکھا اور ہم لوگ بہت شوق سے جا کر کے جو ہے گھروں میں چھپ چھپ کر کے اور کافی عجیب سا ماحول ہو گیا تھا تو سمجھ نہیں آتا تھا یہ چیز ہے کیا تو باقی اور ہمارے بڑوں نے بتایا کی یہ سورج گرہن ہے اور جب اس طرح کا کوئی واقعہ ہوتا ہے تو اس میں ہمیں بہت ہی احتیاط برتنا چاہیے اپنی آنکھوں کو ڈائریکٹ جو ہے سورج کی روشنی نہیں دیکھنی چاہیے آنکھوں سے اور اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنی چاہیے چشموں کو کا استعمال کرنا چاہیے ان سبھی چیزوں کو دیکھنے کے لیے تاکہ ہماری آنکھیں محفوظ رہیں